आंनि सेकेण्ड प्रडाकआनो जाहैबाय बेड आङो दाखालिहाय काजोलगाव हाथाइनिफ्राइ गंसे फालें बायनानै लाबोबाय होजोंहाय जा मोजां नुलायथिबाय दाना न'आव लाबोथिबाय फिथिं खालामनायावनो गाजोलानो मोनसे बावबोबाय न दानाबा आंहा लस्ट जाबाय बिनि थाखायनो बेखार जालायबाय आंहा दा गोदान बायफिन नांगौ जालायबाय